भारताचो हवामान हो एक आगळो वेगळो आसा कारण मनसून टायप ऑफ एनवायरमेंट हें भारतान सदांच आसता मनसून टायप म्हणल्यार पावसाळें कारण आमी सगळे तरेचे रुतू अनभवतात आनी पावस आसा पळय तो केन्ना थांबना पावसाचे तरेकवार जे फिनोमिना म्हणटात पळय आमी ते आसताच जशे पावसाळ दिसांनी पावस पडटा तो दिसता आमकां गिमा दिसांनी पावस पडटा तो दिसता ना कारण प जेन्ना गीम पडटा पळय तेन्ना दर्याचें किंवां न्हंयचें उदक सगळें जें उदकाचे सोर्सीस आसा पळय जे जे जाग्यार सावन उदक आसा थिंगसान गरम हवा जाता आनी ती गरम हवा जावन ती हवा वाऱ्यान वता जेन्ना ते वाऱ्यान ती हवा वलता तेजेर पासून तर ढग तयार जातात आतां हे ढग तयार जातकीर पावस पडटा कळें हाका वॉटरसायकल म्हणटात आनीक हेच वॉटरसायकल आमकां उदक फ्रेश वॉटर म्हळ्यार निवळ उदक जें आमी पिवंक शकतात वा स्वता खातीर वापरूंक शकतात न्हांवपाक करपाक तें आमकां निवळ उदक मेळपाक मदत करता हें जें वातावरण आसता पळय क्लायमेट म्हणटा पळय किंवां हवामान आसता पळय तो आमच्या भारतांत सगळ्या कडेन एकूच तरेचो ना कांय कडेन गरमी आसा कांय कडेन शीं पडटा कांय कडेन गर्मी आनी शीं सारकें इक्वल लेवल आसा म्हणल्यार तेका ट्रॉपिकल क्लायमेट म्हणटात जे जे ट्रॉपिकल क्लायमेट आसता पळय तो जी भारत भारत आसा पळय तो नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्टाक आसा तुमकां तुमकां खबर आसा काय खबर ना ते म्हाका खबर ना पण तें नॉर्थ इस्टाक पडटा ओके आनी भारतान प्रत्येक स्टेटीन प्रत्येक जाग्यार वेगळो वेगळो क्लायमेट आसा वेगळ्य वेगळो हमान हवामान आसा कारण कितें ते जाग्या ज्या ज्या जाग्यार आसा त्या त्या जाग्यार तो सनलायट आसा पळय सुर्याची किरणां कितली प्रपर्सेंट कितली पर्सेंट पडटा तेचेर तो क्लायमेट इफेक्ट जाता आनी इन्फ्लुयन्सूय जाता आनी तितून चेंंजीसूय जाता त्यो चेंजीस जाता ते वेगळे वेगळे जाग्यार वेगळी वेगळे तरे आसता आतां पळयान तुमकां एक एग्जांपल दिता उदाहारण म्हळ्यार गोंयांत प पयल्यार पावस पडटा गीम आसा हें आसा शीं पडटा गोंयान सामकें कटकटीत शीं पडटा ना पूण पावस भरपूर पडटा न्हू तशेंच राजस्थान आसा राजस्थान ही हो भारताचोच एक भाग न्हू पूण थिंगा पावस पडटा सारको जोर जोरान पूण थिंग शी आसता रातची खूब शी पडटा तिंगा दिसान गरमी जाल्यार रातचीं शीं तशेंच पंजाबाक खूब शीं आसता थंय तशें शिमला शिमला तर बर्फ पडटा कुल्लू मनाली बर्फ पडटा जशें तमिलनाडू किंवां केरला पडटा ना जो जागो ज्या ज्या जाग्यार स्थीत आसता पळय आनी सुर्याची करणा ज्या ज्या जाग्यार पडटा त्या प्रमाणे त्या जाग्यार तसो हवामान चेंज जाता किंवां बदलता म्हणटा तशें कळ्ळें न्हू